मेडम हाँ नमस्ते मैडम जूते आप किस कम्पनी में अच्छा लेदर में मिलेंगे फ़ॉम में मिलेंगे या अदरवाइज ऑल मिलेंगे जी जी

तो उसमें सबसे अच्छे सूज में जो बैठेंगे लगभग नहीं साइज क्या रहेगा पाँच नम्बर लगेंगे तो पाँच नम्बर आपको कम से कम पन्द्रह हज़ार के नीचे नहीं मिलेंगे पन्द्रह हज़ार से नीचे आपको यह उससे अच्छी क्वालिटी में नहीं आती है ना जी पन्द्रह हज़ार से अगर नीचे लेंगी तो अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी

चलो देखते हैं हाँ तो देख लीजिए आप जो भी देखना है जो हाँ तो ब्राउन है ये ब्राउन है यह ब्लैक है या रेड है यह है पिंक कलर में जी देखिए यह वाला यह वाला अच्छा है यह सॉफ्ट भी आएगा आपको और कम्फर्टेबल भी अच्छे से अपना कहीं पार्टी जाना हाँ देख लीजिए आप हाँ और भी हैं और भी एक कलर है अभी दिखा रहए हैं यह ब्राउन है यह ब्लैक है यह रेड है यह वाला देखिए यह मतलब हाँ अच्छे कलर में आएगा यह देखिए यह आपके बहुत सही कम्फर्टेबल इसमें रहेगा सॉफ्ट यह सॉफ्ट आता है यह सॉफ्ट आता है

रेट इसका पन्द्रह बीस हज़ार से पन्द्रा हज़ार तक है मिनिमम मिनिमम आपका कम से कम पड़ नहीं डिस्काउन्ट नहीं होगा यहीं रहने दो मैम फ़िक्स रेट आएगा फ़िक्स रेट की दुकान है इसमें डिस्काउन्ट हाँ हाँ जी ठीक है करवा देंगे दो ठू पैक कर दें यह वाला यह वाली जोड़ी पैक कर दें ठीक है ठीक है